मां राम पंजवाणीअ खे ॿुधंदी आहियां

गीत हुन जा गीत बि ॿुधंदी आहियां ऐं जेतिरो थी सघंदो आहे मां पंहिंजे भावनि खे ऐं भावनि खे ऐं पंहिंजे भावनि खे महसूस कंदी आहियां ऐं भॻिवान खे उन तरीक़े सां यादि कंदी आहियां